नमस्ते नमस्ते मैम बताइए अच्छा दवाई तो दवाई खत्म हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी हम हमारी है कि आपकी है यह बताइए पहले तो आप हाँ तो यह इस चीज़ की कम्प्लेन आपको हमको करनी चाहिए कि ख़ुद अपने आपसे करनी चाहिए आपको यह चीज़ आपको ख़ुद सोचना चाहिए कि दवाइयाँ खत्म हो रही हैं और फिर यदि कस्टमर आएगा तो उसको हम कैसे देंगे दवाई यह चीज़ आपको पहले जी तो यह चीज़ तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना कि जो कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी और आपने आगे अब बता रहे हैं जब खत्म हो रही है और आने में तो एक हफ़्ता लग जाता है दवाइयाँ इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए ना तो तनख़्वाह लेते हैं क्या फ़ोकट की लेते हैं बैठे बैठे आप लोगों को काम बताइए गुस्साएँ क्यूँ ना गुस्साएँ गुस्साने वाला काम करेंगे फिर कहेंगे गुस्साएँ नहीं ये

डॉक्टर हम हैं हम हम कस्ट मतलब पेशेन्ट को देख रहे हैं दव दवाई आप आपको देना पड़ता है ना तो आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए कौन सी दवाई खत्म अब हमें हम अन्दर से लिखकर देंगे दवाइयाँ जब कस्ट वहाँ पर इन्सान को नहीं मिलेगी दवाई तो इसमें ज़िम्मेदार कौन रहेगा हम तो डॉक्टर अन्दर बैठे हमको क्या पता कौन कौन सी दवाइयाँ वहाँ पर हैं या नहीं हैं तो अब आप पहले से ही इस चीज़ को लिखकर रख जो दवाई खत्म हो तुरन्त आपको लिखकर रखनी चाहिए कि आज यह दवाई खत्म हो गई है तो यह अगले दिन हमको यह दवाई चाहिए ही चाहिए है अब हम अन्दर से किसी को कोई भी दवाई लिखकर दे रहे हैं तो हमको हम हम लिखकर देंगे वह वह बाहर फिर वह बाहर से लेगा और हम बाहर महँगी मिलती हैं दवाइयाँ इन्सान को यहाँ अपने इन्सान जो जो दि हमने लिखी है तो वह इन्सान अपने हिसाब से ले लेता है कि चलो हम उतना कमीशन नहीं लेते पर यदि इन्सान बाजार से खरीदेगा दवाई तो इन्सान को तो वह तो प्रॉफ़िट ज़्यादा ही लेगा ना इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा आपको पहले से ही दवाई आपको लिखकर यह रखनी चाहिए अब यहाँ से आप कम्प्लेन करेंगी कि कि अब दवाइयाँ नहीं हैं तो आप अब वहाँ पर ऑर्डर भी देंगी तो कम से कम एक हफ़्ते बाद दवाइयाँ आएँगी एक हफ़्ते बाद जब दवा जी नहीं हमें नहीं देना है यह काम आपका है मेरा नहीं है ख़ुद आप पर्चा लिखिए ख़ुद ऑर्डर लगाइए यह मेरा काम नहीं है यह ख़ुद ऑर्डर लगाइए क्योंकि हमारा काम है सिर्फ पेशेन्ट को देखना ना कि दवाइयों का पर्चा बनाना यह ख़ुद लिस्ट बनाइए ख़ुद पर्चा बनाइए और ख़ुद आप अपना डिलीवरी वहाँ से करवाइए कि कब हमारा माल आएगा वहाँ से कहना कि जल्दी जल्दी हमारा सामान दवाइयाँ भेजें क्योंकि यहाँ पर हमारे कस्टमर जो हैं दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं यदि दवाई यहाँ से नहीं खरीदेंगे बाहर लेंगे उनको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कुछ दवाइयाँ मिलती हैं कुछ दवाई मिलती ही नहीं हैं और जब दवाई मिलेंगी नहीं तो इन्सान को आराम नहीं मिलेगा वहाँ पर नकली दवाई दे दी जाती है चलिए रखते हैं कस्टमर आ गए हैं नमस्ते